हैल्लो अच्छा हांजी हां कल तुस वी सबेल्ला आई जायो ते डांस बगैरा दी प्रैक्टिस करानी थ हां मैं डांस बगैरा कराउड़गी और तुस स्किट बगैरा प्रैक्टिस कराउड़यो परसु पन्द्रां अगस्त ऐ हां तयारी करानी इ'नें कल ए फ्ही दोबारा ओ कल तुस टाइम हां हां तुस हां तुस बी टाइमे दे आई जायो अस टाइम पर आई जागे तुस बी थोह्ड़ा जल्दी आई जायो हां पूरा नौ बजे आह्नियै बच्चें प्रैक्टिस प्रुक्टिस बगैरा सारा किश तुस स्किट दा कराइड़यो मैं डांस बगैरा दा कराइड़ो

हां सबेल्ला निकली जागे तुस बी सबेल्ला टैमे दे उठी आएओ